तुलसी के जे पेड़ छै अपना घर सभमे बहुत ही फैदा कारक होइ छै हमसभ अपना घरमे लगेले छियै हुनका बहुत मानता देल गेल छै तुलसी के पेड़ जे छै देवी देबता मे भी मानल गेल छै तुलसी मइया के नाम सँ हमसभ पूजै छियै हुनका साँझ कऽ हम दिया देखाबै छियै आओर हुनका तऽ कतेक उपाय कयल जाइ छै तुलसी के पत्ता सँ ओ पेड़ पौधा जे लगाओल जाइ छै बहुत ही फैदा कारक होइ छै हुनका सुगन्ध सँ पूरा घर स्वक्छ रहै छै तऽ ओही चलते हमसभ तऽ तुलसी के पेड़ अपना आँगन मे ही लगेले छियै एकटा तऽ छत पर भी लगेले छियै आओर एकटा आँगन मे भी लगेले छियै तुलसी के पेड़ जे छै बहुत ही फैदा कारक छै जेनाकि हमरा सभके अभी सर्दी खाँसी के शिकायत हो जाइ छै अभी ठण्डा के सीजन छै बाल बुतरु के भी ठण्डा लागि जाइ छै खाँसी होइ छै सर्दी होइ छै तऽ ओहिमे की करै छी हमसभ तुलसी के पत्ता पानि लै छियै ओहिमे कनि नमक डालि दै छियै सिनघारक पत्ता डालि दै छियै दूटा मरीच डालि दै छियै लोङ्ग डालि दै छियै आदी दै छियै ई सभ मिलाकऽ काढ़ा बनाबै छियै ओहिमे चीनी डालि दै छियै आओर एते सुन्दर नीक लगै छै अभी ठण्डा मे जे की कहुँ ई काढ़ा बनाके साँझ के साँझ पी लै छियै सभकऽ मोन ठीक हो जाइ छै सर्दी खाँसी सभके ठीक भऽ जाइ छै अपनो पिबै छियै अपन सासु माँ के भी दै छियै बाल बच्चो के दै छियै तऽ तुलसी के पत्ता जे छै बहुत नीक काज होइ छै बहुत ही बहुत फैदा कारक होइ छै आओर देखियौ ई तुलसी के पत्ता सँ ई होइ छै कि जेनाकि ककरो दाग धब्बा भऽ जाइ छै गाल सभमे कुछ भी कोइ भी घाव ताव भी भऽ जाइ तऽ उ तुलसी के पत्ता सँ हाथ पर खूब कऽ लगैड़ लियऽ आ चेहरा जहाँ पर दाग छै ने उहाँ भी लगैयो तऽ बहुत ही फैदा कारक होइ छै बहिन की कहुँ हमसभ लगबै छियै एहिसँ उपाय करै छियै तऽ हमरा सभके बाहर के समान ओते दबाइ उबाइ सभ नहि लेबै छियै हमसभ इहे कऽ लय छियै